हेलो हा सांगात हय हय हय हय हय तुमी कोण उलयता आ हा आ आ हा सांगात भाजी वाली आसा तेंडली आसा मुंडले आसा माडी आसा हळसाणे आसा चवळी सुद्दा दवरता आमी हय हय हय हय ह मुळे नाब सगळें आसा हय आसा ना ना पोरसानची ही गांवटी भाजी सगळी पोरसानची आमच्या आनी सगळें ऑरगॅनीक आमी सारें यूज करता ती युरिया बी तसलें कांय घालिना आमी

आ हा आ आ आ आनी आमचें जनेलूत उक्तें उक्तें आसता पूण भाजी आमची स्पेशल तुमकां जाय आमी म्हापसा धाडटा सकाळची होय होम डिलिवरी म्हणजे आमची गाडी वयता लोक माई घेता आमी हॉन मारीत वयता मागी तशे लोक येतात तुमी खोल्ले राव रावतात तुमी हा हा खोल्ले गणपतीच्या देवळा कडेन बी आमची वयता गाडी हा ते आकाश बी म्हुणून आसा तो घेता आमचो रॅगुलर कस्टमर तो आ आ हय हय आ हा हा हा आ हय हय आसता हय हय आसता आतां ह्या दिसांनी मात्शें कमी आ पूण आसा वांयंगीं सुद्दा आसता वांयंगीं सुद्दा आसा आ ओक आ हा आ हा व्हडलीं तीं व्हडलींय आसा आनी धाकटींय आसा दोनूय गांवठी

हय हय हय तीं धवी आसता भितून न्हू तीं आणी बियो कमी ऑ हय हय हय मिरसांगो आसता आनी आमी तेलूय काडटा खोब्रेल तेल जाय तुमकां आल्या तेंय आसा हो य आ आ ना आसता तें आमचें खूब आसता बल्कान आसता आमचें आनी कोळ प्रॅस हय पॅकींग करता आमीत कोल्ड प्रॅस पळय आसा न्ही आतां टॅक्नॉलॉजी म्हणटा पळय लोकांक जाय आसता नॅचरली तसलें आसा आमचें आतां हय आसा रेट म्हणजे तुमची क दोनशे रुपयासून स्टाट हा दोनशे दोनशे रुपया तुमचें सांगात तुमी रिक्वायमॅण आमकां ह्यात फोनाचेर केल्यार चलता आनी सकाळीं मागीर फाल्यां आमी भायर सरताना गाडी हांव कॉल करता तुमकां आ थंय सगळी भाजी त्या गाडयेनूत आसता तुमकां जाय तशी घेयात तुमी आणी तेचेकून जर बल्क तुमकां खूब व्हडली क्वॉण्टीटी जाय आल्या थंयसरूत ऑर्डर दिया मागीर आमी धाडून दितात बरें आ ओके वॅलकम